नखराव जिरायनो थाखाय मोनसे बिसय आं खिथानि आंनि नखराव जेबो गैयामोन दाखालिहाय आंहा हाथाइनिफ्राय बायनानै सियार गंनै लाबोदोंमोन बे सियारनि दामा पास्स' थाखा जरा दा बियो बेखौ लाबोनानै आलासि फैब्ला जिरायनो थाखाय आङो बिराद मोजां मोनदों आरो आंनि थाखाय मोजांथार जादों